असां पंहिंजे समाज जी चङियूं जइफ़ां जेके निमन वर्ग जी आहिनि या इहो नथी करे श शिल्प कला या कोई बि चीजा नथी सिखी सघनि पई उन्हनि खे प्रोत्साहित करे पंहिंजे समाज खे वाधारे जे लाइ असां उन्हनि खे कमु अॻिते वधाइण जे लाइ चङी शिक्षाऊं ॾेई करे उन्हनि खे चङा ई सू अवसर ॾींदा आहियूं की उहे सुठे में सुठो कमु करे पंहिंजे कला खे अॻिते वधाइनि और पंहिंजी कला जेके उन्हनि में टैलेंट आहे उहो पंहिंजे समाज में अॻिते करनि इन जे लाइ असां उन्हनि खे ॾाढो जागरूक कंदा आहियूं